ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे वित्तीय सहायक जैसे किसानों को फ़सल तैयार करते वक्त मौसम परिवर्तन फ़सल पानी नहीं बरसने की तो पानी कहां से देंगे वो लोग खेतों में किसी के पास तकनीकी क्या सिस्टम है बिजली की उपस्थिति है तो वो लोग पानी बिजली से निकाल कर दे सकते हैं मोटर चलाकर खेतों में दे सकते छोटे छोटे किसान है उनके लिए बिजली भी नहीं है बौरिंग भी नहीं है तो कहां से पानी दे और उनके बच्चों के लिए शिक्षण की कमी हो जाती है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर नहीं भेज सकते वो गांव में पढ़ाते हैं उनके बच्चे पिछड़ जाते हैं पर शिक्षा में शिक्षा कम मिल पाती है उनको यही छोटे छोटे किसानों की समस्या है जिनसे उन्हें जूझना पड़ता है